हाँ जी बोलिए हाँ जी बन जाएगा उसमें आपके लग जाएगा पाँच हजार रुपए नहीं नहीं हम ले आएंगे उसमे हजार ईंटें लग जाएंगी और चार कट्टे सिमेन्ट के लग जाएंगे बजरी आपकी लग जाएगी पाँच पाँच कट्टे किसका भाव चल रहा है ईंटों का भाव नौ सौ रुपए किलो चल रहा है

हजार ईंटें तो लग जाएंगी हजार ईंटों का पाँच हजार रुपए हो जाएगा देखिए ये एक दो महीने तो लग जाएंगे आपके सिमेन्ट मैंने चार कट्टे बताए सिमेन्ट का भाव चल रहा है आपका पाँच सौ रुपए जी बिल्कुल बजरी आपकी पाँच कट्टे लगेंगे बजरी का भाव आपका चार सौ रुपए नहीं नहीं अभी हमारे जो मजदूर आपके काम कर रहे है वही आपके बना देंगे हाँ जी बिल्कुल हाँ जी एक महीने में दो महीने में आपका काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपको अच्छे से कमरा बना देंगे हम ठीक है ठीक है बिल्कुल आपको बना के देंगे आपको निराश नहीं करेंगे हाँ जी बिल्कुल पतली दीवार बिल्कुल नहीं होगी आपको टाइल्स लगवानी है फर्श में ठीक है फर्श सिमेन्ट का बना देंगे आपका नहीं नहीं चार कट्टों में हो जाएगा आपका वो तो हमारे ऊपर है हम कर के देंगे आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं अच्छा बना के देंगे आपको हाँ जी बिल्कुल मजबूत कमरा बना के देंगे आपको हाँ जी बजरी भी अच्छे से लगायेंगे सिमेन्ट भी अच्छे से लगायेंगे दीवार भी मोटी बनायेंगे आपको कुछ अलग से चाहिए उसमे स्टाइल का लगाना है आपको डिजाइन लगवानी है ठीक है आप मार्बल लगवाइए अच्छे से मार्बल का रेट आपको लेकिन ज़्यादा महंगा पड़ेगा आप बता दीजिए उस हिसाब से लगवाएंगे हम ठीक है हाँ जी बिल्कुल बजरी कम नहीं रखेंगे जी जी बिल्कुल